وعلیکم السّلام میں یسرا بول رہی ہوں جی مجھے کار ایجنسی سے بات ہو رہی ہے جی جی ہمیں بک کار بک کرنی تھی مطلب جی ہیلو جی میں لکھنؤ سے بات کر رہی ہوں یسرا ہمیں شیخ لکھنؤ سے بات کر رہی ہوں میں ہم لوگ سات لوگ ہیں ہم لوگوں کو شیکا برڈ سینچری جانا ہے جی جی جی سات لوگ ہیں ہم تو کیا پیسے رہیں گے اُس کے چارجز وغیرہ جی وائٹ کلر کی اسکارپیو چاہیے مطلب کافی کمفرٹیبل ہو آٹھ لوگ ہیں ہم لوگ

مطلب سات ہزار ہو جائیں گے ہم لوگوں کے تو مطلب آپ کے ٹائمنگ ہم لوگوں کی جو رہے گی وہ سب چیزیں ہم بتا دیں گے پھر آپ کو ہم

جی جی اور آپ کی ڈرائیونگ وغیرہ ٹھیک تو ہیں مطلب آپ کی ایجنسی کے بارے میں کافی چیز سُنی ہے مطلب اچھی ہیں اِس وجہ سے آپ کو کال وغیرہ کری ہے جی جی جی جی ہمیں صُبح جانا ہے مطلب تو ہم ٹائمنگ آپ کو بتا دیں گے تو اُسی ٹائمنگ پر ہو جائے گا نا مطلب ہمیں منڈے میں جانا ہے مطلب مارننگ میں ہی جی جی جی میں آپ کو ایڈریس آپ کا واٹس اپ کر دوں گی آپ ہمیں ٹائمنگ پہ بھجوا دیجیے گا نو نو اور کوئی دقت نہیں ہے بس آپ ٹائم پہ بھجوا دیجیے گا کیونکہ ہم لوگوں کو ٹائم پر ہی نکلنا ہوگا نا اِس وجہ سے اوکے تھینک یو میم